लेखकाचे भितर भिरांते विशीं वा अस्वस्थतायेक आमी कशे हाताळटा अशें जर म्हणटा आसात जाल्यार हांव स्वता एक लेखक आनी हांव लेखक म्हणून कशें घडलें जाल्यार म्हज्या आई खातीर तिणें ल्हानपणांतल्यान जें कितें कोडू आमकां दिलें जें कितें संवस्कार आमकां दिले जें कितें जें कितें उतरां दर दिसाक सांगप ज्यो काणयो आमकां सांगप हातूं भितरल्यान म्हणजे आमी जरी भावंडां तीग जाणां आसलीं तरी ती कितें सांगतालीं तें म्हाका खूब लागींचें कशें दिसतालें म्हाका तें खूब आवडीचें कशें दिसतालें आनी तिची उतरां आयकत रावचीं कशीं दिसतालीं म्हाका भाशा हो विशय खूब आवडटालो म्हणजे जेन्ना हांव शाळेंत आशिल्लें तेन्ना त्या वेळाचेरूय हांवें स्वता कितें कितें घडोवप आईक उलोवन दाखोवप तिणें म्हाका प्रोत्साहन दिवप पूण तेन्ना सुद्दां हांव स्वता तशें व्हडलेशें कांय बरयनाशिल्लें ती बरयताली आनी तिका हांव पळयत आयिल्लें तिच्या भितर खुबशी घुस्मट आशिल्ली तिका खुबशें कितें करपाचें आशिल्लें तें हांव पळयतालें आनी तिची घुस्मट म्हाका कळटाली घडये तेन्ना हांव उलोवपाक शकनाशिल्लें कारण हांव खूब ल्हान आशिल्लें ताच्या उपरांत पत्रकारिता केली आनी सुनापरान्त ह्या दिसाळ्यान हांव कामांक लागलें सादारण दोन वर्सां थंय काम केलें तेन्ना साद्या सोंप्या पद्दतीन बरोवप कशें हें शिकलें आनी मागीर हांव रेडियो मिर्ची हांगा आर जे म्हणून कामांक लागलें आनी त्या वेळाचेर साद्या सोंप्या पद्दतीन उलोवप कशें आनी कमी कमी भितर आपलीं मतां कशीं मांडप हें शिकलें आनी ह्या दोनींचो म्हाका इतलो फायदो जालो की म्हज्या भितरलो जो घुस्मट आशिल्लो तो हांवें बरोवपाचो थरयलो आनी तातुंतल्यान म्हजें पयलें नाटक आयलें तें शोर्टकट हे शोर्टकट नाटकाचें हांवें म्हणजे त्याच वर्सा कला चेतना वळवय ह्या संस्थेन हें नाटक घेतलें आनी ह्या नाटकाचे एकशे तीन प्रयोग सुमार जाले गोंयभर ताच्या उपरांत म्हजीय उर्बा वाडली आनी मागीर हांवें थरयलें की हांवें नाटक बरोवपाचें म्हणून पूण पयल्या वर्सा जेन्ना हांवें नाटक बरयलें त्या वर्साक हांवें भिवून भिवून हें नाटक दिल्लें की म्हाका खबर ना हांवें फक्त प्रयत्न केला तुमकां जर बरें दिसलें जाल्यारूच तुमी तें प्रेजेंट करपाक घेयात कारण एकदां माचेर हाडप म्हणचे ताका खर्च भरपूर आसता मागीर नैपथ्य म्हणून आसता वेशभुशा आसता रंगभुशा हाचो सगळ्याचो खर्च एका निर्मात्याक परवडपाक जाय जाल्यारूच ताणें तें नाटक करप पूण निर्मात्यान ज्या वेळार तें नाटक घेतलें तेन्ना ताणें म्हणलें की आपणाक हें नाटक करपाक जाय ताणें केलें दुसऱ्या वर्साक आंकवार कंपनी हें नाटक आयलें त्याय वेळाचेर म्हजें मत तेंच आशिल्लें ह्या नाटकाचे एकशे बत्तीस प्रयोग जाले ताच्या उपरांत कामा पुरती मामा हें नाटक आयलें जें कामा पुरतो मामा म्हणजे आमी जो रोबोट किंवां रोबोटीक लायफ सुद्दां जालां किंवां तांत्रीक लायफान जें आमी घुस्पपाक लागल्या हे ही जीण आसा ती आमी म्हणजे ताका फक्त वापरपाक जाय आमी ताचे आदीन वचपाक जायना तें हांवें सादारण धा वर्सां पयलीं मांडिल्लें आनी आतां तर लोक खरेंच ताच्या आदीन वचपाक लागल्यात ह्याय नाटकाचे म्हजे शंबराचे वयर प्रयोग जाले आयज मेरेन म्हणजे आयज मेरेन हांवें टॉटल बारा नाटकां बरयल्यांत प्रत्येक नाटकाचे देडशीं दोनशीं अडेशीं ते तिनशे प्रयोग दर वर्सा गोंयभर जातात दर वेळाचेर हांव स्वता बरयल्या उपरांत म्हजें सांगप हेंच आसता की हांवें बरयलां खरें हांवें म्हजें मन उक्तें केलां हांवें म्हज्या मनांत घुस्मटतालें तें हांवें पेपराचेर काडलां जर तुमकां परवडटा आनी जर हें प्रेक्षकांक लागींचें अशें दिसता आसत जाल्यारूच तुमी तें प्रेक्षकां मेरेन व्हरचें म्हाका बरें दिसता म्हणून न्ही लेखक म्हाका दिसता कितलेंय जरी स्वता बरयलो जाल्यार तो जेन्ना कोणी आमचे टिपणी करता किंवां जर आमचेर समिक्षण बरयता आसत जाल्यार तें खूब आमी पोझिटिव्ह घेवपाक जाय ना की नेगेटिव्ह घेवप कारण निंदकाचे घर असावे शेजारी म्हणटात जर शेजाराक जर आमचो एक बरो निंदक आसत जाल्यारूच आमी स्वताक सुदरोवपाक शकतले आनी अश्या तरेन कोणेंय जर एक सादी गजाल सुद्दां सांगली ही तुजी गजाल म्हाका आवडुना जाल्यार दुसऱ्या फावटी हांव ती स्वता सुदरोवपाचो प्रयत्न करता जाल्यार हांव म्हजे विशीं सांगता पूण अशे कितलेशेच लेखक आसात जांकां सांगलें जाल्यार राग येता आनी हांव तर तांकां म्हणटा ज्या मनशाक राग येता सांगले उपरांत ताची उदरगत थंयच थांबता कारण दुसरो मनीस ताका केन्नाच सांगपाक वचचो ना आनी ताका जेन्ना सांगचो ना तेन्ना तो आपूण करता तेंच बरें म्हणटलो आनी म्हणून म्हाका दिसता की हांव म्हजें पयलें नाटक शोर्टकट हें पळयतां आनी आयज हांवें गांव जाला जाणटो हें म्हादयचें विशय घेवन जेन्ना नाटक बरयलां किंवां पोरू वर्साचें म्हजें नाटक आशिल्लें काणी नव्या युगाची हीं हें नव्या शिक्षण पद्दतीचेर आदारीत नाटक आशिल्लें म्हजो अभ्यास दिसान दीस वाडत वचप वचपाक लागला हांव खंयची खंयचें नाटक बरयता जाल्यार सादारण वर्सभर त्याच नाटकाच्या विशयांत रावपाचो प्रयत्न करतां आनी म्हाका जर उर्बा कोण दिता आसत जाल्यार आयज म्हजी आवय ह्या संवसारांत ना पूण तीच म्हाका उर्बा दीत आसा आनी तिचीच उर्बा घेवून सदांकाळ हांव बरयत रावतलें